کاشتکاری کو لے کر موجودہ وخت میں بہت سی پریشانیاں ساما سامنے آ رہی ہیں اپنی فصل نہ بکنے یا اپنی فصل خراب ہونے کی وجہ سے سارے کسان یا تو سوسائیڈ کر رہے ہیں یا اپنی تلنگانہ سرکار سے مدد مانگ رہے ہیں کاشتکاری انسان کے لیے بہت ضروری ہے انسان کو تین وقت لقمہ ہونا چاہیے اپنی زندگی جینے کے لیے اگر کاشتکاری ہی نہیں ہوگی تو انسان کو تین وقت کا لقمہ نہیں مل سکتا جس بھی وجہ سے یہ کاشتکاری کی چیز میں رکاوٹ آ رہی ہے اور لوگ کاشتکاری یعنی کھیتی باڑی سے دور جا رہے ہیں تلنگانہ گورنمینٹ کو غور و فکر کے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے اویئرنیس ڈالنا چاہیے تاکہ لوگ کاشتکاری کی طرف ایٹریکٹ ہوں اور اچھی سی اچھی سہولتیں دینی چاہیے جس کی وجہ سے کسان اچھی سی اچھی کا کھیتی باڑی کر کر اچھی سے اچھی کھیتی باڑی کر کر اچھی سے اچھی فصل پیدا کرے اور عام عوام تک پہنچائے تلنگانہ سرکار کو بھی تھوڑا بہت توجہ دینا چاہیے کسان کی جو بھی پریشانیاں ہیں تھوڑے بہت کے لیے اچھے سے اچھی سہولتیں دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے اسٹیٹ کے نام بھی روشن کر سکیں اور اسٹیٹ کا اگریکلچر پروسیز بھی بڑھت دے سکیں اور این جی اوز جو ہوتے ہیں تلنگانہ میں انہیں بھی اس معاملے پر غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ تلنگانہ میں کاشتکاری کی پیداوار زیادہ ہوتی جائے